ہلو جی آپ فراڈ ہاٹ لائن کمپنی سے بات کر رہے ہیں جی جی میں میں شاہ گنج مسجد کے پاس سے بات کر رہا ہوں بلائی سے جی در اصل میں ابھی سڑک پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام محمد صاحب ہے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے بجلی کے میٹر کو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے جی جی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے جی جی میں نے ان کی ویڈیو بھی بنا لی ہے جی جی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے میں نے ان کی ویڈیو بنا لی ہے آپ کہیں تو میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں جی جی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان سے وہ اپنے میٹر کو اس لیے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے کہ وولٹیج کو کم یا زیادہ کر سکیں جی جی میں اصل میں کیا ہے جن سے ہمیں کافی دقتیں ہوتی ہیں کبھی ہمارے گھر کے لائٹس اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی وولٹیج کم آتا ہے کبھی وولٹیج زیادہ آتا ہے جن سے ہمارے فریج واشنگ مشین خراب ہونے کا ڈر ہے جی جی میں اس لیے آپ کو اطلاع کر دیا تاکہ آپ آ کے انکوائری اور کرلیں جی جی میرا پتہ ہے شاہ گنج بلائی مسجد محمد صاحب اسی نے بجلی کے میٹر کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا جی جی بہت بہت شکریہ